जय झूलेलाल मेडम मां तव्हांजो क दु दुकान में कमु कंदो आहियां उहो ॻाल्हायां थो हा हा हा मेडम मूंखे एक्चुली ॾियारीअ में मूंखे घरु वञिणो आहे त मूंखे उन लाइ रज़ा खपे ऐं थोरो हिकु हफ़्ते लाइ मुंहिंजे ॾियारी बि आहे ऐं घर में थोरो नंढो फंक्शन बि आहे त मां सोचियां थो थोरी रज़ा वठां ऐं ॿियो मूंखे थोरो घर में घर वारा बि चवनि था थोरो असां सां गॾु अची करे बि रहु इनकरे मूंखे घरु बि वञिणो आहे ऐं ॿियो त जेको मुंहिंजो नंढो बबू आहे उहो बि विडियो कोल करे चए थो की भई घरु अचो पप्पा मूंखे असां सां गॾु दिवाली मल्हायो त दिवालीअ में ॾियारीअ में मूंखे हिकु हफ़्ते लाइ छुटी खपे मेडम मेडम पर मूंखे हाणे घर में पहिरीं त मूंखे थोरी इमर्जन्सी हुई हिन दफ़े मां वियो हुयमि पर हाणे त मूंखे थोरो घर में त्योहारु बि आहे ऐं घर वारा बि जामु चवनि था त मां सोचियां थो की मां थोरो घरु थी अचां घर वारनि खे बि थोरो मुंहुं ॾेखारे अचां ऐं थोरो घर वारनि सां बि थोरो समय ॾेई अचां ठीकु आहे ठीकु आहे मेडम मां सुभाणे खां दुकान ते अचांव थो पोइ मां दिवा ॾियारीअ जो सां गॾु थोरो कमु कराईंदोमांव जय झूलेलाल